मां सिंधी खाधा ॾाढा सुठा ठाहींदी आहियां सि असां सिंधी खाधे जा शौक़ीन आहियूं ऐं मां कढ़ी चांवर दाल पा पालक सैल भाॼी बि पटाटा वणियूं पटाटा आनियूं बसरु गुलनि जी भाॼी सुठी ठाहींदी आहियां पर जेके अॼु कल्ह जा ॿार आहिनि उहे खाधा नथा पसंदि कनि अॼु कल्ह जेके होटल्स में खाधा खाई अचनि था उहे चवनि था त घर में बि ऊंअईं खाधा ठाहियो इन करे मां यूट्यूब में कविता कबिता किचिन में नयूं नयूं भाॼियूं ठाहिणु सिखंदी आहियां मां हुननि खां बटर पनीर मेथी मलाई मटर मशरुम मसाला पालक पनीर मक्खणी दाल मां हुननि खां चाइनीज़ खाधा बि सिखंदी आहियां चाइनीज़ मनचूरियन स्प्रिंग रोल न्यू डिश अलॻि अलॻि नमूने जा सिखंदी आहियां ॿारनि खे ठाहे ॾींदी आहियां ॿार ख़ुशि थींदा आहिनि रोज़ रोज़ होटल जो खाधो न खाई सघंदसि होटल जो खाधो महांगो आहे